आं मोनसे प्रडाक्त बायनानै लाबोबाय दाना प्रडाक्तखौ बायखांनायनि बायनायाव मोजाङै नायासै दाना न'वाव लाबोखांनासो नुबाय जे प्रडाक्ता मोजां नङा गस्ला गस्लाखौ बायनानै दखानावबो मोजां नायखायासै दाना न'वाव लाबोनानै नुफैबायजे गस्लाया गिजि दा मा सोलायफिनथावाबो आरो थांफिनथावजायाबो